आंनि नखराव फिसिनाय जुनारफोरखौ आंबो नायो आरो आंहा फंबाय सासे दं आरो फंबायनि हिनजाव दं आरो आंहा बिमा दङ माने आं अफिसाव थांबा बाहेरायाव थाङोबा माने बे ननि बोरमा अमा मोसौ दावफोरखौ बिसोरनो नायो आरो सानसेयाव खन्थाम आदार होयो अमानो आंनि फंबायाबो होयो सानसुआव फंबायनि हिनजावा होयो आरो अमाखौ जों गन्द्रायाव दोनो मोसौखौ गलियाव दोनो दावाबो जोंहा गनद्रा दं आरो बे बेफोर बायदियैनो गावबा गाव थख' थख' गन्द्रा न' थाखानायखाय जोङो अखानायै फुंआवहाय बे जुनारफोरनि खिफोरखौ ओ दैजों सुनांगौबा दैजों सुनोसै गोरान बा बेखौ जोङो हासिबजों सुनानै सिखोन साखोनै दोन्नाय जायो